अज्ज अस गल्ल करा ने आं साढ़े जम्मू दे बिच जेहडे़ ट्रडीशनल साढ़ी डिशिज होदियां साढ़ी ट्रडीशनल जेहड़ा खानपान ऐ ओहदे बारे च ते पैहली चीज जेहड़ी में थोहाढ़े कन्नै शैयर करना च आवा नी ऐ ओह् ऐ घ्यूर घ्यूर इक साढ़ी ट्रडिशनल डेलीकेसी ऐ इक साढ़ा ट्रडिशनल खान ऐ स्पेशली डोगरें दा गै डोगरे जियां जम्मू च तुस सारे जानदे ओ कि जम्मू च जेहडे़ डोगरे लोक रौंहदे ऐ ते घ्यूर में तुसें गी दस्सा नी कि घ्यूर बनांदे कियां ऐ सारें कोला पैहलें अस मैदा लैन्ने मैदे गी थोह्ड़ा जेहा पतला करी लैना फ्ही लिक्वड जेहा बनाई लैना फिर ओहदे तबे उपर घ्यो लैना उसी ओहदे उप्पर फैलाई ओड़ना उंगलियें कन्नै फैलाना और उसी इयां जाली आहले लेखा बनाई ओड़ना ओहदे बाद ओह् जेहड़ा पूरा जेहलै बनी जाग उसी जिसलै पलटगे ओह् साढ़े घ्यूर बनी जाने उसी साढ़े जम्मू च जेहडे़ है चीनी ते देहीं कन्नै केईं लोग जेहड़े ऐ देहीं कन्नै ज्यादा खंदे न और घ्यूर जेहड़ा घ्यूर ओह् साढ़े जेहलै इत्थै कुसेृै कुड़ी जां मुडे़ दा ब्याह होंदा ऐ ते कुड़ी दी सांत च उसी घ्यूर खलान्ने आं अगर कोई मुड़ा मुडे़ गी मुडे़ दा ते कुड़ी दा जिसलै ब्याह होंदा ऐ ते मुडे़ गी ओहदियां सालियां जेहड़ियां ऐ ओह् राती बेल्लै उसी घ्यूर खलांदियां एह् इक तरीके दा साढ़ा कल्चर ऐ ते दूई चीज अगर में बोल्लां ते साढ़े इत्थै मिट्ठे चौल बडे़ जेहडे़ ऐ ओह् जरुरी बी मन्नेआ जना न जियां साढ़ इत्थै अगर कोई मेल होंदी ऐ जा दाते दी मेल होई गेई जां दाती दी मेल होई गेई ओहदे च साढ़ा जेहड़ा भंडारा होंदा ओहदे च मिट्ठे चौल बनान्ने आं अस अबंल बनान्ने आं अबंल कद्दू दा खट्टा अंबल जेहड़ा अस प्रैफर करने आं अस सगले च बनाचै कन्नै चौल बनान्ने कन्नै मुट्टे चौल दा ते अपना ही इक ऐ साढ़े जम्मू दे आक्खी सकने जियां शान ऐ जां हून धूडां पेदियां हियां जां धूडे़ं दे बिच अस मेथी दे ओहदे मेथरे आहले चौल बनांदे कुक्करे बिच गुड़ दे मेथरे पाइये ओहदे चौल बनाने मिट्ठे चौल ओह् बी साढ़े डोगरें दा गै इक अलग खान पीन ऐ जेहड़ा बड़ा मश्हूर ऐ पूरे जम्मू दे बिच ही और साढ़े इद्धर अगर गल्ल करचै जियां हून में बोलेआ अबंल अबंल ते ओह् ते जिन्ना अजतक पता लग्गेआ अस जम्मू च ही अबंल बनदा ओह् बी इन्ना स्बाद खट्टा खट्टा कोई लोक खट्टा खट्टा प्रैफर करदे केई लोक मिट्ठा प्रैफर करदे ते और बी बड़ी चीजां ऐ जियां कचालू होई गे कचालू हून सर्दियां हिया सर्दियें दे बिच लोक किंब खाना बड़ा प्रैफर करदे है स्पैशली किंब ओह्कड़ा धूनी लाइयै जेहदे च अस कोले जेहडे़ होंदे ऐ चुल्ली च निकलदे उनेंगी उंदी उंदे बिच थोह्ड़ा जेहा तेल पाइयै उसी कटोरी च रक्खी ओहदी धूनी लान्ने उसी ढक्की ओड़ने किंब गी फिर ओहदा स्बाद आ हा आ हा ओहदा स्बाद जेहड़ा ना ओह् बक्खरा ही होंदा ऐ और साढ़े रांजमा चौल बडे़ जेहडे़ ऐ फेमस ऐ बडे़ मश्हूर ऐ इद्धर दे रांजमा भद्रवाह दे तुस सारे जानदे हो साढ़े राजमां बनाने दा जेहड़ा इक तरीका ऐ ओ हबी साढ़ा बड़ा अनोखा बी ऐ ते बड़ा टेस्ट जिसी आक्खने बडा स्बाद जिसी आक्खने ओह् ऐ और अगर अस गल्ल करा ते साडे इत्थे मदंरा बनांदे ते मशहूर ऐ मद्धरा मद्धरा आक्खी सकने आं इक तरीके दी स्बीट डिश ऐ इक तरीके दा डेजर्ट ऐ जेहड़ा अस बनान्ने ते दुद्ध गी दुद्ध च हल्की सारी जां हल्दी पान्ने जियां साढ़े ग्रां दे बिच कच्ची हल्दी लोक घार उगांदे ते अस हल्दी जेहड़ी ऐ घरे दी हल्दी पान्ने आं जेहड़ा थोह्ड़ा अस ओहदे बिच ड्राई फ्रूट पान्ने अलग अलग जियां बदाम होई गे सौंगी होई गेई काजू होई गे छुहारे गरी होई गेई छूरी दी एह् सारियां चीजां अस ओहदे च पान्ने फिर उसी शैल करी गड़काने और हां पराने जमााने च लोग आक्खदे बी ऐ है कि मद्धरा जेहड़ा ऐ ओह् जनानियां उसले बनादियां हियां जिसले उंदे घर जुआई आंदे हे जुआई अगर मतलब जुआई थुआड़ी कुड़ी दे घरा आहला जिसले ओह् आंदा हा ते उस आस्तै सपेशली लोग मद्धरा बनांदे हे और अगर में गल्ल करां जियां साम्बा डिस्ट्रिक्ट सारें कोला मता फेमस ऐ भल्ले इक साम्बे दे फेमस ना इक लखनपुर दे फेमस न सारें कोला मश्हूर भल्ले भल्ले बी मतलब इक तरीके दे साढ़ी जान गै फसी दी उंदे च भल्ले और कन्नै मूली दी चटनी कन्नै मर्च आहली हरी चटनी ते कन्नै लाल मिर्च ते थोह्ड़ी सारी मिट्ठी चटनी बैसै मिट्ठी चटनी दा इन्ना स्बाद नेई होंदा ऐ स्बाद ते खट्टी दा गै होंदा ऐ भल्ले बी अस बनाने मैदा होई गेआ जा फ्ही बेसन होई गेआ उसी शैल करी घोलियै फिर उसी इयां निक्के निक्के करियै बाउलस बनानी ते फिर उसी फ्राई करी लैना तेल च फिर उसी थोह्ड़ा तेल जेहड़ा ऐ ओह् सोकी लेना ते ओह् बडे़ इयां पुल्ले पुल्ले बनदे न और साढ़े इत्थै जेह्ड़ी मश्हूर चीजां हैन ओह् इत्थै एह् कि जिसलै नांग पंचमी होंदी ऐ ते नांग पंचमी ओहदे बिच जेहड़ी जनानी ऐ ओह् चूरी बनांदी ऐ चूरी बनाइयै नागें गी जेहड़ा ऐ ओह् लादियां भोग लादियां ओह् चूरी दै बिच अस सीआं बनान्ने घार सीयां जिसी सेवियां आक्खदे लोग सबेइयां मुसलमान सबेइयां आक्खदे सियां जेहडियां होंदिया ओह् दुद्धै च बनांदे उसी शैल पैहलें उसी काढ़ी लैंदे फिर उस च सीयां पांदे ते फिर बनांदे ऐ ते आ सेइयां जेहडियां होन ओह् इक ओह् चीज ऐ सीयां ना नमकीन बी बनदियां ना नमकीन लाइक जियां नयूडलस बनांदे इयां बी सीयां बनी जंदियां और साढ़े उत्थै दे सेइयां जेहडियां ओह् घार गै बट्टियां जंदियां जेहड़ी मंजा होंदा ना मंजा चारपाई जिसी आक्खदे ओहदे उप्पर बौंहदे ओहदे कन्नै सीयां बटदे हे पैहलें जमाने च ते बड़ा होंदा हा ते हून आस्ता आस्ता थोह्ड़ा जेहा ओह् ट्रेंड जेहड़ा ओह् घटदा जारदा ऐ जियां हून तुस बी जानदे हो कि जम्मू च थोह्ड़ा डोगरी दा बी थोह्ड़ा बहुता इयां नमीं जनरेशन जेहड़ी आ दी ऐ ओह् थोह्ड़ी घट्ट प्रैफर करा दी बोलना पर ओह् मी इयां लगदा कि अस ही लास्ट जनरेशन जेहड़ी आक्खरी जनरेशन जेहड़ी बोल्ला दी ऐ डोगरी अदरबाइस जेहड़ी हून आ दी ऐ उंहेगी आंदी बी नेई ऐ डोगरी और अगर आंदी बी ते ओह् इनी शर्म करदे कि बोलना चांहदे गै नेई ऐ और अगर में गल्ल करां ते साढ़े इत्थै कड़ाह् बी बड़ा फेमस ऐ कढा ते खैर हर जगह खंदे हा लेकिन साढ़े इत्थै आ आ और एह् सारियां चीजा जेहड़ी है ना इयां लगदा नार्थ इडियां च जम्मू च स्बाद जेहड़ा ऐ ओह् थोह्ड़ा अलग ऐ बाकी जेहड़ी स्टेट ऐ उंदे कम्पेरीजन कन्नै कन्नै जम्मू दे बिच केह् है कि जेहड़ी डोगरी होंदी जेहड़ी अस बोलने ओह्बी अलग अलग तरीके दी जेहड़ी ऐ थोह्ड़ी बोल्ली जंदी जियां प्हाडे़ं च डोगरी बड़ी अलग होई जंदी साढ़े उद्धर साढ़े जेहड़ा प्लेन एरिया उद्धर थोह्ड़ी बक्खरी होई जंदी ते इसे तरीके कन्नै जेहड़ी अस चीजां खन्ने आं जियां खमीरे साढ़े इद्धर बडे़ फेमस ऐ हून जेहडे़ प्हाड़ी लोक ना ओह् खमीरे बोलदे ना लेकिन साढ़े इद्धर लोक जेहडे़ ऐ ओह् बब्बरु बोलदे भठूरे बोलदे और थोह्ड़ा बनाने दा तरीका जेहड़ ऐ ओह् बी बखरा ऐ है मतलब केईं जेहडे़ ऐ उसी अंबल घर जेहड़ा बनांदें फिर बोलदे फिर उसी गु'नदे शैल करिये फिर ओह्दे शैल पुल्ले पुलले ओह् पेडे़ बनांदे उसी इयां हत्थें कन्ने गै चंडदे जिसी अस खमीरे कढ़ना आक्खने ते फिर उसी फ्राई करदे ते केईं जेहडे़ ऐ ओह् इस्ट कन्नै प्रैफर करदे ऐ इस्ट कन्नै बनाना लेकिन जेहड़ा साढ़े जम्मू दा स्बाद ऐ जेहड़ा साढ़ा डोगरें दा ओह् ऐ इक तरीके दा आक्खी सकने कि खाना ऐ ओहदे बिच जेहड़ा मेन चीज ऐ ओह् उऐ ऐ कि अंबला जेहड़ा बधाना और उसी बनाना और अस इत्थै जेह्लै तुसें सुनेआ होना आमली दा ब्याह आमली दा जेहड़ा घ्यारआंदा आमली दा ब्याह करदे लोक ओहदे च अस आमली दे थल्लै बेहियै खिचड़ी खाना ओह्बी अस मन्ने जाने ऐ खिचड़ी बनाने अस उस दिन स्पेशल कन्नै आमली दा चार होंदा कन्नै हां मूली गी तड़कने मूली गी तड़कने मूली गी थोह्ड़ा थोह्ड़ा हल्दी पाइये तड़कने उसी थोह्ड़ी खट्टी खट्टी मूली बनान्ने मूली गाजर फिर ओहदे कन्नै खन्ने ओह्बी इक तरीके दा साढ़ा ओह् मूली गाजर खाना गाजर ते ओह् और कन्नै कन्नै गाजर ते पट्ठा ओ ह्बी खन्ने जेहलै अस तुलसी बिबाह होंदा ऐ कन्नै साढ़े डोगरे जेहडे़ है ना मेल गी ते बड़ा मतलब मनया जंदा ऐ इत्थै क्योंकि साढ़े जेहडे़ कुलदेबता सारे अस जियां राजा मंडलीक होई गे में सडोत्रा ते साढ़े दाता रणपत देब जी होई गे साढ़े इत्थ दाता गी कुलदेबते गी अस बड़ा मन्नेने ते जिसले उत्थै मेल होंदी ते उत्थै बी ऐ जेहड़ा खाना जेहड़ा बनाया जंदा ओह् ते ओहदा ते स्बाद गै इक तरीके दा बक्खरा गै होंदा ऐ उत्थै जेहड़ा प्रसाद चढ़दा ऐ ओहदे च मेन चौल होई हेऐ पीली दाल होई गेई अंबल होई गेआ अंबल दा ते स्बाद ही बक्खरा होंदा ऐ काली दाल होई गेई केईं बारी राजमां बी बनान्ने और मिट्ठे चौल ओहदे च होंदे इयां ते साढ़ा ना मतलब मेन चीज गै इयै खाने आहली डोगरी दी अगर तुस गल्ल करो ते और अगर और चीजें दी गल्ल करी जाए ते डोगरे गी खाना और मद्धरा बी होई गेआ खिचड़ी बगैरा एह् सब चीजां होई गेइयां साढ़े इत्थेैचोरी बी बड़ी फेमस ऐ अगर गल्ल कीती जाए ते चोरी बगैरा जेहड़ा अस बनान्ने आं